जय झूले असांजे वणनि में खे पाणी ॾियणु हिकदमु कंपलसरी न आहे रोज़ु उहा वणनि जंहिंमें ॿिनि ॾींहनि खां पोइ पाणी ॾिबो आहे जेके असांजा घर में नंढा नंढा पौधा आहिनि हो गार्डन में त हुननि पौधनि खे असांखे रोज़ु पाणी ॾियणु ज़रूरी आहे असां रोज़ु पाणी ॾींदासीं त हुन मां गुल सुठा सुठा उगजंदा ऐं ॿियो गर्मी में त असांखे नंढनि नंढनि पौधनि में त ॿ ॿ टे टे दफ़ा पाणी ॾियणु पवंदो आहे ऐं उनमें बाण विझणी पवंदी आहे ऐं वॾनि वॾनि खे त बाण विझण जी त काई ज़रूरत ई न पवंदी आ्हे ऐं हिननि मां गुल जेके आहिनि उहे ॾाढा सुठे क़िस्म क़िस्म जा गुल निकरंदा आहिनि उहे गुल असां पटे करे असां भॻिवाननि जे चरणनि में अर्पण कंदा आहियूं ऐं उन्हनि जी ख़ुशबू ॾाढी सुठी थींदी आहे राति की रानी जो गुल इहा ॾाढा सुठा गुल थींदा आहिनि जय झूले